زبانی تاریخی تاریخیں اور عوامی حکایات جو ہیں جو کہانیاں ہیں وہ عام طور پہ بڑے بوڑھوں کے ذریعے نسل در نسل چلتی رہتی ہیں مثال کے طور پر میرے دادا دادی جو ہوا کرتے تھے وہ اپنے زمانے کے عجیب عجیب قصے اور کہانیاں سنایا کرتے تھے جو ان کے علاوہ میں نے کہیں سے نہیں سنا اور وہ سب مجھے یاد بھی ہے اسی طرح بہت ساری کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کتابوں میں بھی کہانیاں چھپ جاتی ہیں تو وہ بھی ایک محفوظ تاریخ ہو جاتی ہے اور یہ چلتی ہیں عام طور پہ یہ زبانی اگر بات کریں زبانی تاریخیں تو یہ بڑے بوڑھے ہی سنایا کرتے ہیں بچوں کو سناتے ہیں اور یہ بچے چوں کہ اب بچپن ہی میں سنتے ہیں تو ان کے ذہن میں یہ بیٹھ جاتی ہے یہ بات اور اس پر عقیدہ بن جاتا ہے اور اگر دیکھا جائے تو بہت سارے رسم صرف انہی بنیادوں پر ہیں کہ وہ نسل در نسل چلتی آ رہی ہے اس کا کوئی کہیں پہ اس کے علاوہ ثبوت نہیں ملتا بس ایک کہانی گڑھ لی گئی ہے اور اس پر چل رہے ہیں لوگ